हमारे देश में अगर किसी प्रकार से तरक्की होती है तो वो है खेती खेती से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और खेती करने से बहुत खुशी भी मिलती है जो धान आता है जो धान को हम बेचते हैं जिससे हमें मूल्य आता है उससे हम अपने लिए बहुत कुछ खरीदते हैं तो खेती से हमें काफी सारी खुशी मिलती है सबसे पहले हम अगर अपना खेत आँकते है जोतते है बोते हैं उसमें जो फसल आती है वो फसल हमें बहुत अच्छी लगती है खेत से हमें मतलब एक तरह से खेती हमें हमारी माँ के रूप में अधिकतर किसान खेती को अपनी माँ मनाते हैं उससे पूरा देश चलता है और खेती से हमें जो धन मिलता है वो धान हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हम उस धान को हर प्रकार से जैसे चना हुआ चना खाने में बहुत खुशी होती है और धन को अगर हम बाजार में बेचते हैं और उसका सही मूल्य मिलता है तो हम अपने लिए जो चाहे वो खरीद सकते हैं जिससे कुछ लोगों की कुछ इच्छाएं होती है कि हमारी फसल आएगी तो हम उससे हमारे लिए गाड़ी लेंगे वो उनके लिए बहुत खुशी की बात है और खेती की सबसे अच्छी बात ये है कि उससे खेत से हमें बहुत कुछ सिखने को भी मिलता है और काफ़ी सारी सुविधा भी होती है कैसे और खेती बहुत लोगों की पसंद है खेती करना खेत पे जाना अच्छा लगता है वहाँ पर हर सीजन में खेत पे जाना खेत पे रहना शुद्ध हवाएं मिलती है और खेती मतलब एक सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन को चलाने के लिए और खेती से हमें बहुत कुछ मिलता है सिखने को भी मिलता है और खुशियां भी बहोत मिलती है जब हमारे खेत से धान घर पे आता है तो पूरा परिवार खुश होता है कि हमारे घर में नया धान आया है